ہمارے خیال میں ایک اچّھے ڈانسر اور ایک عظیم ڈانسر کے بیچ فرق ان کی لگن محنت اور جذبہ ہے ایک اچھا ڈانسر وہ ہوتا ہے جو ڈانس کی ٹیکنکس اور موومنٹس کو اچّھی طرح سے سمجھتا اور آزماتا ہے لیکن ایک عظیم ڈانسر وہ ہوتا ہے جو ان موومنٹس میں اپنی روح ڈال سکتا ہے یہ وہ ڈانسر ہوتا ہے جو صرف اسٹیپس پرفیکٹ نہیں بلکہ اپنی پرفارمنس سے لوگوں کے دل کو چھو لیتا ہے ایک عظیم ڈانسر اپنے محسوسات اور جذبات کو ڈانس کے ذریعے بہترین طریقے سے پیش کرتا ہے اس کا ہر موومنٹ ایک کہانی بیاٍں کرتا ہے جو دیکھنے والوں کو ایک نیا تجربہ اور احساس دیتا ہے اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے صرف ٹیکنکل اسکل نہیں بلکہ اموشنل ڈیپت اور پوزیٹیوٹی بھی ضروری ہے عظیم ڈانسر پرفارمنس میں اپنی جان ڈال دیتا ہے اور ایک انوکھا تجربہ پیش کرتا ہے محنت اور پریکٹس بھی ایک عظیم ڈانس ڈانسر کو ممتاز کرتی ہے ایسے ڈانسرس دن رات پریکٹس کرتے ہیں اپنے اسکلس کو بھروا بھروا دیتے ہیں اور ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے خود کی لمیٹیشن کو پیار کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں لمیٹیشن کو پار کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور اور اپنے آپ کو نئے چیلنجز دیتے ہیں ان کا ڈیڈکیشن اور کمیونیکیشن ہی انہیں عظیم بناتا ہے